میرا نام شاہزیب ہے میں شاہ جہاں پور میں رہنے والا ہوں میری پوری فیملی بھی شاہ جہاں پور ہی میں ہی رہتی ہے شاہ جہاں پور کو بیسکلی شہیدوں کی نگری کہا جاتا ہے کیونکہ ٹھاکر روشن سنگھ رام پرساد بسمل اشفاق اللہ خان ان تینوں نے مل کر آزادی میں بہت بڑا یوگدان دیا تھا کاکوری کانڈ میں یہ تینوں بہت ایک دم بہت ان کا رول اہم رول رہا ہے